हलो जी जी भाई साहब नमस्कार भाई साहब बबलू इलेक्ट्रिकल्ज़ से बात कर रहें हैं जी गंगाराम जी बात कर रहें हाँ जी दरअसल गंगाराम जी क्या है कि मुझे मेरे ऑफ़िस में अभी मैंने मतलब ऑफ़िस में नया मेरा कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसके लिए मुझे थोड़ा इंटीरियर तरीक़े से बल्ब वल्ब चेंज करवाना था जो नई एल ई डी जो आ रहे हैं वो लगवाना था तो क्या आप ये काम करते हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे ऑफ़िस जो है दस बाय दस का है है ना दस बाय दस के दो कमरे हैं तो इसमें पूरा जो ये अपना बटन का सेट होता है ये पूरा बदलना है पूरा बोर्ड है ना और अभी इसमें दरअसल एक मतलब दोनों रूम में एक एक एल इ डी और एक एक ट्यूब लाइट लगे हैं तो इसकी जगह मुझे जो आजकल जो एल इ डी आ रही हैं जो सीलिंग में लगती हैं तो सीलिंग एल इ डी लगवाना है हाँ हाँ जी तो सीलिंग एल इ डी अभी हमने नई सीलिंग तैयार करवाई है तो वो सीलिंग एल इ डी लगवाना है और दो ए सी की फ़िटिंग भी करवाना है अच्छा अच्छा और जी ये चार्जिंग पॉइंट भी हमें लगवाना है उसीमें जो बोर्ड जो तैयार करेंगे उसमें चार्जिंग पॉइंट भी लगवाना है हमें अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा लेकिन आप ये बताइए दो कमरों का दस बाई दस का इसमें ओवरऑल फिटिंग होना है है ना पूरी बायरिंग होना है और जो आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं एल ई डी एल ई डी ये है ना तो आप मतलब किस तरीक़े से करेंगे सामान हमें लाना पड़ेगा या समान आप लेके आ जाएंगे

चलेगा चलेगा मैं करवा लूँगा बस आप मुझे थोड़ा अंदाज़ बता दीजिएगा कि आपका फिटिंग का आप कैसे प्रतिदिन के हिसाब से लगाते हैं या काम देखके लगाते हैं काम देखके ही लगाएंगे क्या ठीक ठीक है ठीक है ठीक है गंगाराम जी तो मैं आपको कॉल मतलब आप आ जाइए है ना ये तिहतर बी हाँ हाँ तिहत्तर बी ये चूना भट्टी सुसाइटी सुसाइटी है अपना चूना भट्टी पे यहीं पे आ जाइएगा ना ठीक हाँ मैं तो दिन भर रहता हूँ काफ़ी मतलब अभी तो खाली आदमी हूँ तो बस आ जाइएगा ठीक है ठीक है